छात्रवृत्ति स्टूडेंटके लेल अच्छा छै आओर बहुत बेहतर छै छात्रवृत्ति जे आइकाल्हिमे भेटबाक चाही सबके आओर ओ जरुरी छै जे अच्छा अच्छा लड़का लड़की जे भी खेलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करै छै हुनका लेल छात्रवृत्ति बहुत जरुरी छै ओ आगाँ भविष्यके लेल हुनका फायदा छै आओर अच्छासँ अच्छा प्रदर्शन करैके लेल हुनकर ई छात्रवृत्ति बहुत मदद करै छै कते स्टूडेंट पैसाके अभावसँ ओ आगा बढ़ि नहि पाबै छथि अइ के लेल सरकार जे छै ने छात्रवृत्ति योजना चलाकऽ बढ़िआँ सँ बढ़िआँ स्टूडेंटके आगा कऽ बढ़बैके लेल छात्रवृत्ति दए कऽ ओकर आगा बढ़ाकऽ बढ़बैके लेल भेजै छथि आओर हुनकर मनोबल जे छै ने बढ़ै बढ़बैके लेल छात्रवृत्ति जे छै दै छथि सरकार लोग आओर छात्रवृत्ति बहुत अच्छा छै आओर सरकारके लेल जे पुरस्कार बुझियौ या भेंट बुझियौ इहे सब बहुत अच्छा छै छात्रवृत्ति जरुरी छै आइकाल्हिमे देखबै बढ़िआँ बढ़िआँ स्टूडेंट बढ़िआँ बढ़िआँ खेलाड़ी सब लड़िका सब नया नया लड़का यंग लड़िका सब उभरै छै लेकिन की करतै पैसाके अभाव रहै छै ओ बढ़िआँ बढ़िआँ क्लवमे खेलाड़ीके एहन एहन छै ओइमे मने एडमिशन नहि करा पाबै छै ओइके लेल ओ पीछा भए जाइ छथि सरकारके ई छात्रवृत्ति योजना चलाकऽ आओर छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि दए कऽ आओर ओ खेलाड़ी सबके आगा बढ़ब बढ़ेबाक लेल बहुत फायदामन्द छै अहिसँ ठीक छै